جب آپ کسی ایسے علاقے میں سفر کرتے ہیں جہاں لوگوں کی زبان یا بولی مختلف ہو تو مواصلاتی رکاوٹیں عام طور پر پیش آتی ہیں اس صورت میں سب سے پہلے بنیادی زبان کے الفاظ سیکھنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے یہ آپ کو ابتدائی سطح پر رابطہ قائم کرنے میں مددگار مدد کرتا ہے ترجمہ ایپس اور لغات بھی ایک مفید ٹول ثابت ہو سکتی ہیں ان اپیس کی مدد سے آپ فوری طور پر الفاظ یا جملے کو ترجمہ کر سکتے ہیں اور بات چیت میں سہولت پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ ہمیشہ پیشہ ور مترجم یا مقامی رہنماؤں کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہتر حل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ زبان کی باریکیوں اور ثقافتی نکات کو بھی سمجھتے ہیں غیر لفظی اشارے بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں چہرے کے تاثرات جسمانی زبان اور اشارے بعض اوقات زبان کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں یہ طریقہ خاص طور پر ابتدائی بات چیت میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے مزید برآں مقامی لوگوں کے ساتھ دوستانہ اور صبر کے ساتھ بات چیت کرنا بھی مفید ہوتا ہے اکثر مقامی لوگ غیر ملکیوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت زیادہ صابر اور مددگار ہوتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ زبان کی مختلف حالتوں یا بولیوں کی موجودگی ایک ثقافتی دولت بھی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور مقامی زبان یا ثقافت کی عزت کرنا آپ کے سفر کے تجربہ کو مزید خوشگوار بنا سکتا ہے یہ نہ صرف مواصلاتی رکاوٹوں کو کم کرتا ہے بلکہ مقامی لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بھی مضبوط کرتا ہے اگر آپ ایسے علاقوں میں جائیں جہاں زبان کی رکاوٹ ہو تو یہ حکمت عملی آپ کو بات چیت میں مدد دے سکتی ہے اور آپ کے سفر کو مزید کامیاب بنا سکتی ہے